हाँ हेलो नमस्कार सर

कोन फूल फूल राखै छिए गेन्दा फूल छै अड़हुल फूल छै फूल तऽ सब रङ्गके छै कोन फूल वइसे हमर तऽ काम छै बिजनेस करै छिए फूल लगबै छिए बेचबे करै छिए कि अहाँके जे पसन्द हेतै तऽ ओ देबै हूँ कोन फूल पसन्द यऽ अहाँके फूल तऽ छै गेन्दो फूल छै अड़हुल फूल छै गुलाब फूल छै फूल कएक प्रकारके छै हुँ तऽ अहाँके जे इच्छा हेतै लैके ओ लै सकै छिए अच्छा ठीक छै मिलि जएतै कोइ बात नहि छै

बुझिऔ जे हिसाबसे खरिदबै ओहि हिसाबसे ने मानिके चलू दसो टका मिलै छै पचीसो टका मिलै छै पचासो टका मिलै छै जाहि हिसाबसे लेबै ओहि हिसाबसे लागि जएतै फिक्स रेट सही लागि जएतै आँए फूल अहाँके मिलत गुलाबके फूल मिलत आओर अहाँके मिलत गेन्दा फूल छै ओ मिलि जाएत अड़हुलके फूल छै ओ मिलि जाएत आओर आओर भी फूल लै ले चाहबै तऽ आओर भी छै आँए हँ हुँ नहि तऽ ओ फुलहर छै मिलि जएतै कोइ दिक्कत नहि छै तऽ हाँ से मिलि जाएत सबकिछुके जइसे लेबै ऑडर करबै मिलि जएतै हँ यौ फूल बहुत सुन्दर सब छै तऽ फूलमे कोनो शिकायत नहि मिलत अहाँके कोनो शिकायत नहि मिलैवला छै फूल बहुत बहुत आदमी लै जाइ छै तऽ बुझलिए बहुत आदमी बहुत आदमी लै जाइ छै

हुँ नहि तऽ मिलि जएतै कोइ दिक्कत नहि छै सब फूल छै एकपर